असांजे हिते कच्छ में जामु टूरिजम विदेश मां घुमणु ईंदा आहिनि त उहे असांजे हिते ई जेकी सभिनि खां सुठी शइ मतिलबु फेम वधीक सुठी फेम्स शइ हूंदी आहे उहा वठी वेंदा आहिनि जीअं की कच्छी वर्क वारी ड्रेसियूं हूंदियूं आहिनि टोपी हूंदी आहे कोटी हूंदी आहे उहा सभु विदेश जा माण्हू वठी वेंदा आहिनि अने तरह तरह जी शयूं जामु सारा माण्हू वठी वेंदा आहिनि अने हीअं ई इहो कच्छी वर्क जो धंधो जामु सुठो हलंदो आहे जॾहिं टूरिजम घुमणु ईंदा आहिनि तॾहिं जीअं की नर्सी में वाइट्र धोलावीरा सभु घुमणु ईंदा विदेश मां तॾहिं इहो बिजनेस जामु हलंदो अने जनवरी में बि ईअं उतराइण ते अलॻि अलॻि तरह जी पतंगू हुते ठहंदियूं आहिनि इन लाइ जामु टूरी विदेश जा माण्हू वठी करे वेंदा आहिनि पंहिंजे देश अने उतां जो इन लोकल बिजनेस जामु सुठी रीति वधाईंदा आहिनि असांजो हीअ जामु सुठी ॻाल्हि आहे असां लाइ